हॅलो आं इशा कशें आहा गो आनी पावलें घरा कांय कामारूच हा आं आगो आतां होली येता मगो या मगो भोवपाक खंयी गोंया बीन या गो अशीं हय या मगो आतां पयशे बीन आमी आतां कामां लागल्या मुगो पयशे बीन मेळटा न्हू आतां या मुगो आतां हॉलिडे जातली केन्ना आमी मजा मातसो फनूय जातलो असो

हय आतां सुटी आहा न्हू गो विकेन्डाकूच येयला गो होली अशी आनी कितले दिसां लागून या आं आतां हांव कितें म्हणटालें जाणा फ्लायटानूच गेल्यार बरीं ट्रेनीन आनी ती टिकेटी मेळपाक आनी रातचे बीन त्रास जातले गो फ्लायटान दोन वरांनी पावतलीं समतीं हां तुका ओके हा मुगो आं तीं तशीं हें बी धाकटीं ना मगो आमचे वयाचींच मुगो ती आ बरें तर तशें जाल्यार तूं करता काय हांव पोवू फ्लायट टिकेटीचें बीन आं आं बरें बरें चार जाणा मुगो तर आनी कोण येवपाचीं हा हय हय तशें जाल्यार एक काम कर आनी राव पयलें म्हणल्यार तूं म्हाका येजी डिटेल्स धाड तुज्यो तेंचे ते टिकेटी लागून मातशें जाय पडटल्यो न्हू नांव आनी सगळें तें न आं आनी दुसरें म्हणल्यार आगो तुका खबर हा गोंयान अशें नॉर्थ गोवा काय अशें सावथ गोवा चड अशें बरें प्लेसीस आं आनी राव गो आतां आमी वयतलीं न्हू पयलीं म्हळ्यार आतां आमकां हॉटेलाचेर बुकींग बीन करचें नाका तें हांव फ्लायटाचें पयता म्हणल्यार तूं तें पयता मातशें हॉटेल बुकींग बीन रूम्स बीन आहा ते आं आनी बरें अशें पय आ थ्री स्टार फोर स्टार बीन म्हणून

आं चल चल तशें जाल्यार बरें जालें तर तूं सारकें आनी दुसरी खंय या होली म्हणटा ती जाली आनी खंय भोंवपाक बीन तुका जागो अशे बरे खबर हा चल चल आं फायनल आतां आतां चेंज बीन करनाका तेंकाय रेडी कर कजनांक चल चल बरें बरें तर बरें हय चल तर या बरें बरें बरें बरें बाय